ہم اُن لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے تاریخ میں لڑائیوں کا حصّہ لیا اور مختلف علاقوں میں وہ لوگ ہجرت کر کے گیے جیسے کہ حسن اور حُسین اُن لوگوں نے مکّہ سے ہجرت کر کے مدینہ گیے اور اُن لوگ بہت زیادہ لڑائیوں کا سامنا کیا جیسے حضرتِ عثمان حضرتِ عمر حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اِن لوگوں کے اندر حوصلہ تھا جذبہ تھا لڑائی کرنے کا اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ہجرت کرنے کا اُن لوگوں نے بہت ہی حوصلے سے اور ہمت افزائی کے ساتھ سب جنگ کا سامنا کیا اور اُن لوگوں نے چیلنج بھی کیا اور اُس چیلنج میں وہ لوگ کامیاب ہوئے اور ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اُن لوگوں کا سامنا کیا اور اُنہیں کوئی بھی چیز کا ڈر نہیں تھا نہ خوف تھا اور بہت ہی ہمت سے مقابلہ کیا جیسا کہ حسن اور حُسین نے سب سے پہلے اُنہوں نے جنگ کی اور مکّہ سے مدینہ گیے اور اتنے زیادہ فوجوں کا اُنہوں نے مقابلہ کیا اور لڑائیوں میں وہ حصّہ لیے اور بالکل کامیاب ہوئے اور ڈٹ کے اُنہوں نے مقابلہ کیا اور چیلینج بھی کیا اور ایسا چیلینج کیا جس میں وہ ڈٹ کے سامنے سامنا کیا اور سامنا کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے اور میدان چھوڑ کے بھی پیچھے نہیں ہٹے اور وہ کامیاب ہوئے اُن کی تاریخی اِن لڑائی لڑائیوں کے بارے میں آج بھی ہم لوگ یاد کر کے فخر کرتے ہیں اور اُن کا چیلینج ہم لوگوں کو یاد ہے اور ہم اُن لوگوں کو جذبہ ہوتا ہے اُن کی باتوں کا اور حوصلوں کا